नमस्ते

मिल जाएगा वही दो हज़ार का पड़ेगा दो हज़ार पचीस सौ वही चिलबिल शीशम वही पचीस सौ तीन हज़ार तक

वही दो तीन सौ हो जाएगा

लग जाएगा उसका अलग से चार्ज लगेगा चार महीने तीन महीने के अन्दर कितना चाहिए एक दिन ठीक है तो पहले आधा पैसा जमा करना पड़ेगा तब बन जाएगा दोनों में रहेगा ठीक है आना तो आ जाएगा आ जाना तो हो जाएगा ठीक है नमस्ते